देखिए शहरीय और ग्रामीण स्कूलों के बीच की अंतर जो है निम्नलिखित है क्योंकि शहर के स्कूलों जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी टीचर शिक्षक होता है परंतु ग्रामीण स्कूल जो हैं उसमें शिक्षक काफ़ी कम पढ़े हुए होते हैं जिससे बच्चे को अच्छे शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्रामीण में जो लोग हैं शिक्षा जो है काफ़ी शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी नीचा रहा है शहर की तुलना में ग्रामीण में जो है बहुत कम मात्रा में कॉलेज स्कूल पाया जाता है शहर में लोगों की अत्यधिक से अत्यधिक मात्राओं में कॉलेज स्कूल पाए जाता है शहर के लोगों शहर के लोगों अत्यधिक से अत्यधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोग की शिक्षा के स्तर जो है काफ़ी नीची है जिससे यहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि यहाँ की शिक्षा के स्तर जो है काफ़ी नीचे है यहाँ पर ग्रामीण स्कूल जो है इतना अच्छा भी नहीं होता है यहाँ पर यहाँ पर जो है बस स्कूल बस इत्यादि की सेवा बहुत कम मात्रा में प्रदान किया जाता है वहाँ के स्कूलों में शहरों के स्कूलों में काफ़ी अत्यधिक अत्यधिक अच्छा होता है वहाँ पर वहाँ पर लोगों को बच्चे को अत्यधिक सावधानियाँ दी जाती हैं और उनके घरों तक पहुँचाया जाता है ग्रामीण में जो है काफ़ी शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी नीचा रहा है जैसे हम कह सकते हैं ग्रामीण में जो गाँव में जो है सरकारी स्कूल और शहर की सरकारी स्कूल में बहुत बड़ी अंतर है क्योंकि ग्रामीण स्कूल में जो टीचर लोग जो आते हैं वो आते हैं और बैठते हैं और बातचीत करते हैं और घर चले जाते हैं बच्चा को पढ़ाते नहीं है तो बच्चे ऐसी स्थिति में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है और शहर में जो है सरकारी स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ाई दी जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था का स्तर काफ़ी ऊँचा है और ऊँचा है वहाँ के बच्चे को सरकारी स्कूल में भी अत्यधिक पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे कुछ बन पाते हैं लेकिन ग्रामीण में जो ग्रामीण स्कूलों में इतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किया जाता है जिससे यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी कमजोर होते हैं यहाँ के बच्चे की स्थिति ड्रेस स्कूल ड्रेस भी अच्छे नहीं होते हैं और शहरों के स्कूलों में ड्रेस काफ़ी अच्छा होता है ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि शहर का स्कूल काफ़ी अच्छा और अच्छा लगता है क्योंकि गाँव में जो स्कूल है वह स्कूल काफ़ी अच्छा नहीं होता है ऐसे स्थिति में गाँवों के बच्चे की शिक्षा काफ़ी कम प्रदान करता है और बच्चे की यहाँ की शिक्षा के स्तर जो है काफ़ी नीची होती है ऐसे स्थिति में यहाँ के बच्चे लोग जो हैं काफ़ी कम पढ़ पाते हैं ऐसे बच्चे को शिक्षा शिक्षक के द्वारा कम शिक्षा दी जाती है और यहाँ में स्कूलों में जो है शिक्षक जो रहते हैं वह काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें शुद्ध शुद्ध हिंदी में पढ़ने नहीं आता है शाहर में जो है काफ़ी अच्छे टीचर होने के कारण वहाँ के बच्चे को जो शिक्षा के स्तर जो है काफ़ी ऊँचा प्राप्त की दी जाती है जिससे वहाँ के बच्चे आसानी से कोई भी चीज को पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को इतना अच्छा शिक्षा नहीं देने से यहाँ के बच्चे जो हैं आज अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार हुए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की व्यवस्था है काफ़ी नीचे रही है इससे हमारे ग्रामीण लोगों को शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चा की भविष्य की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम हमें ग्रामीण स्कूलों को अच्छा व्यवस्था करना चाहिए और शिक्षक को अच्छी से अच्छी शिक्षक को बहाली करना चाहिए जिससे गाँव की गाँव में जो बच्चे जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में पढ़ सकें और यहाँ के बच्चे की ऊँची स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि बच्चे बेरोजगार कम हों शहर में जो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में बेरोजगार होते हैं क्योंकि वहाँ के शिक्षा के स्तर जो है ऊँची होती है जिनसे उन्हें कोई भी आसानी से जॉब प्राप्त हो जाता है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे की शिक्षा के स्तर नीचे होने से यहाँ की बच्चा के जो यहाँ के बच्चे को अच्छा अच्छी कोई नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्कूलों में अत्यधिक से अत्यधिक शिक्षकों को अच्छे शिक्षक का बहाली करना चाहिए और यहाँ पर शिक्षकों को अत्यधिक से अत्यधिक मात्राओं में बच्चे को शिक्षा पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो सके और बच्चे आगे जाकर कुछ बन सकें